ہیلو جی جی میں دلی پبلک لائبری سے بول رہا ہوں بتائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی کتنے دن لیٹ ہو گئی ہے آپ کو اچھا جی اس کا لیٹ فیس کا فائن لگتا ہے ایک بک کا ایک بک کا جو ہے ایک دن کا لیٹ فیس پانچ روپے ہے کتنے بک لگیں گے جی آپ چار بکس لگیں گے جی تو ایک دن کا چار بک کا جو ہے بیس روپے فائن بنتا ہے اور اب آپ کو پندرہ دن لیٹ ہو چکے ہیں تو پندرہ دن کے حساب سے چار بکوں کا تین سو روپے بنیں گے جی جی لائبری کی ٹائمنگ صبح دس بجے سے لے کےے شام کے پانچ بجے تک ہے جی جی لیٹ فیس کے لیے ہم کیش پیمنٹ ہی لیتے ہیں کیونکہ آن لائن میں کبھی کوئی ہے نہیں سسٹم جب بھی آپ آئیں گی تو آپ کیش کاؤنٹر پر آ کر کیش سبمٹ کر دینا آپ جب آپ بکس ریٹرن کریں گے جس دن آپ آؤ گی اسی دن آپ یہ ریٹرن کر کے دوسری بکس لے لینا لیٹ فیس سبمٹ کر کے ہاں پھر جب تک ہاں جی لے سکتی ہوں لیکن آپ کو پہلے دفعہ لائبریری میں آنا پڑے گا اور کیش پیمنٹ دینی پڑے گی لیٹ فیس کی اس کے بعد آپ دوبارہ ایشو کرا لینا جی جی لیٹ ہاں ہاں آنا پڑے گا آپ کو کیش پیمنٹ دینی پڑے گی لیٹ فیس کی اس کے بعد دوبارہ ایشو جائیں گی آپ کی نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتیی جی جی ہاں تو ا دفعہ آ جائیے گا آپ ٹھیک ہے جی اوکے